हमारे देश में सर्वप्रथम कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या थी पहले भी इसका इलाज़ नहीं था न ही सुई की सुविधा थी जिसके कारण बहुत बच्चे होते समय ही मर जाता था विकलांग पैदा होते थे जिसका किसी की आँख नहीं होती था किसी का पैर नहीं होता था किसी को तो बोलते नहीं थे कोई सुन नहीं पाता था कुपोषण बहुत ज़्यादा था अब धीरे धीरे सरकार उसकी दवाई निकाली है जिसके कारण यह सुविधा हुई है कि अब बच्चा कम कुपोषण का शिकार होता है और सभी लोग काे सभी लोगों को साफ़ पानी भी नहीं मिलता है जैसे जल नल के तहत बहुत के घर में पानी नहीं है साफ़ पानी नहीं मिलता है पीने के लिए गन्दा पानी पीते हैं अच्छा भोजन नहीं मिलता है जिसके कारण कुपोषण का शिकार होता है उसके लिए हमें अच्छा भोजन चाहिए अच्छा पानी चाहिए और क्या कहते हैं कुपोषण के लिए भोजन फल फ्रूट्स यह सब मिलना चाहिए बहुत आदमी गरीबी से जूझते हैं उनको खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है तो वह आदमी कहाँ से फल सब खाएँगे उसके कारण कुपोषण का शिकार हो जाते हैं विकलांग लोग पैदा होते हैं बहुत है ऐसा कि जिसको है यह पैर नहीं होता है और सही से चल नहीं पाते हैं ऐसे लोगों को सरकार को पूरा सुविधा देनी चाहिए पानी के पानी की भी सुविधा देनी चाहिए बहुत जगह पानी मिलता है हमलोग के यहाँ भी पानी की बहुत दिक्कत है सरकारी पानी नहीं आया है जिसके कारण हमलोग पानी पीते हैं और पानी में भी ऐसा साफ़ सुथरा नहीं रहता है जिसके कारण बीमारी फैलती है और बीमारी से शिकार होकर लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं भोजन की सुविधा होनी चाहिए भोजन में जैसे अच्छा खाना ताजा खाना खाना चाहिए उससे होता है क्या बीमारी से लड़ने की हमको शक्ति मिलती है और कोई भी बीमारी से हम लड़ सकते हैं अच्छा पानी अच्छा भोजन मिलेगा तभी हम खा सकते हैं और बीमारी से लड़ने की हम में क्षमता होगी और कुपोषण के लिए डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए पूरी तरह से जिसके कारण इस देश में कुपोषण का कम शिकार हो ज़्यादातर बच्चे होते हैं जिसको बच्चा होता है बहुत बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है बहुत बच्चा बहुत तरह की बीमारी होती है जिसके कारण हमलोग को इस समस्या से जूझना पड़ता है इसके लिए कुछ निवारण करना चाहिए जिसका कारण सरकार को सुविधा देनी चाहिए